खेलऽवला जगहपर हमसब बहुत खेलै छलिए हम बहुत खेलै छलिए पहिले खेलै छलिए इसकुलमे खेलै छिए कबड्डी ओकरबाद फेर प ई कबड्डी खेलिकऽ अबै छलिए इसकुलसँ छुट्टी होइ छलै घर अबै छलिए तऽ सबगोटा मिलिकऽ चारि आदमी मिलकऽ लूडो खेलै छलिए ओकरबाद कैरमबोड खेलै छलिए साँप सीढ़ी खेलै छलिए शतरञ्ज खेलै छलिए मार्वल खेलै छलिए एनाहिते हम बहुत खेलै छलिए केओ जितै छलै केओ हारै छ्लैए एहिमे सब सबसँ खेलै छ्लैए एहिमे बहुत खेला होइ छै सब आदमी खेलै छै एहिपर सब एकसाथ रहै छै खेलै छै कुदै छै सब साथ रहै छै एहिमे सबगोटा एक साथे खेलकूद करै छै तऽ एकसाथे रहिकऽ सबगोटे बढ़िआँसँ जते दोस्त छै सबगोटे साथेमे रहिकऽ खेलै छिए